भारत जो फैशन ॾाढो ई बदिलजी वियो आहे जीअं अॻे ज़माने में छोकरियूं सलवार कुर्ता साड़ी चूड़ीदार कुर्ता पाईंदियूं हुयूं ऐं जेंस कुर्तो पइजामा धोती पाईंदा हुआ पर अॼुकल्ह इएं कोन्हे सलवार कुर्ता पाइण जो रिवाजु घटिजी वियो आहे ऐं अॼुकल्ह जी छोकरियूं जींस टॉप पाइ रहियूं आहिनि ऐं जेंस पैंट शर्ट पाइ रहियां आहिनि ऐं वेस्टर्न कल्चर ॾाढो ई हली रहो आहे मां पंहिंजो कपड़ा हिसाब सां पाईंदी आहियां जॾहिं अगरि कोई सुठो फंक्शन हूंदो आहे इंडियन फंक्शन हूंदो आहे त मां साड़ी या सलवार कुर्तो पाईंदी आहियां पर न त रेगुलर में रोज़ जे कमनि में मां जीन जीन टी शर्ट ई पाईंदी आहियां ऐं मां जपानी बज़ार मां वठंदी आहियां जिते सुठा कपड़ा सुठी शइ सस्ते अघ में मिलंदी आहे